आं सांगा हय हय हय काडटा काडटा आं निरो आं करून मगो आमी काजू बी भोवता बरे म्हुट्टे हाडटा ताजे पडलेले आनी मागीर ते मळटा सगळे आनी काजूचो रस सेपरेट काडटा आनी मुट्टो सेपरेट काडटा मुट्टे मगो मागीर कितें करता काडटा आनी बरे पायांनी बरें म्हळ्यार करम आसता एक तेतून भितर घालता आनी मागीर बरें पायांनी ते मुड्डीता तांचो बरो रस काडटा आनी तेचो आमी सरो करता आनी मागीर दुसरो आं आनी दुसरें म्हळ्यार मुड्डीलें आसता न्हू पायांनी तें बरें दवरतात सारकें दवरून बरें मगो बांदतात तेका बरो घट्टा बांदतात तेचे वयर बरें डिंड बरीता आनी मागीर तो लाश्ट म्हळ्यार तो एक एक थेंब थेंबा येता असो तेका मागीर निरो म्हणटात तो नॉन आल्कोलीक आसता कळें निरो तो पायांनी उस्तोवप कोलीटी बेश्ट ए वन हय मेळटलो येता

बरें बरें